अच्छा हाँ हाँ होगा क्या चीज़ लेना है पौधा में कौन सा वह दो सौ रुपये का पेड़ आ जाएगा उसका फल बहुत बड़ा होता है मानिए कि सौ ग्राम का एक फल होगा लीची का कलर भी बहुत सुंदर लाल में होगा बहुत मीठा भी होगा अच्छा फल निकलेगा पेड़ भी अच्छा है कुछ लेटेस्ट में लेना चाहेंगे जैसे अच्छा हाँ हाँ वह हाँ उसका आ जाएगा दो दो सौ रुपये पेड़ हैं अम्रपाली भी है मेरे पास उपलब्ध है आप क्या लेना चाहेंगे अच्छा हाँ उस हाँ वह भी रह वह भी है मेरे पास अच्छा फल निकलेगा उसका साइज भी बड़ा है बहुत मीठा फल है पेड़ भी अच्छा है पाँच सौ पान साल का पौधा है दो साला या पान साल आप जो भी लेना चाहेंगे वह सब मेरे पास अवलेबल हैं और कुछ भी लेना चाहेंगे पौधे में क्या चीज़ चाहिए हाँ हाँ हाँ सब हर मेरे पास सब कलर का हर रंग का फल अवलेबल है कौन सा भी पेड़ लेना चाहेंगे उसका आपका आ जाएगा तीन सौ रुपये का चीकू हाँ एक टकी अच्छा और उसके बाद हाँ मेरे पास जो भी फल का पौधा है ना हर पौधा का हाँ सब पौधा का फल एक दम अच्छा निकलेगा बहुत सुन्दर मीठा बहुत फल साइज में भी बड़ा बड़ा फल मिलेगा कोई छोटा डूब्लिकेट नहीं अच्छा और कुछ चाहिए कौन सा हाँ खजूर भी है उसका आपका आ जाएगा पाँच सौ रुपये एक पेड़ का अच्छा और कुछ फूल फूल का पौधा नहीं लेना चाहेंगे कौन सा फूल चाहिए हाँ हाँ मैरीगोल्ड गेंदा मिल जाएगा हाँ और और गुलाब का मेरे पास बाईस कलर है बहुत ज़्यादा लाल पीला गुल हल्का गुलाबी हर बहुत उजला हाँ हर रंग का गुलाब मिल जाएगा मेरे पास अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ गुलाब का पौधा आ जाएगा आपका डेढ़ डेढ़ सौ रुपये अच्छा हाँ वो भी गेंदा गुलाब पौधा में ये हो गयाँ टोटल आप टोटल एमाउंट आपका हो गया टोटल सारा कुछ हो गया आठ हज़ार अच्छा